नएं नवां जे के बि माण्हू अॼुकल्ह जा ॿार गाॾी सिखनि था उहे जाम ग़लती करनि था उहे पंहिंजी गाॾी हेॾी स्पीड हलाइनि था न अॻियां था ॾिसनि न पुठियां था ॾिसनि ख़ाली पंहिंजी गाॾी स्पीड में हलाइण लाइ लॻिया पिया आहिनि सभिनी खां वॾे में वॾी ग़लती हिननि जी उहा ई आहे हू हिननि जी हेॾी वॾी ग़लती आहे कि हू ट्रक वारा था ॾिसनि न कहिड़ी फ़ोर व्हीलर था ॾिसनि जीअं सभिनी खां रेस लॻाए करे बस मां ही सभिनी खां स्पीड गाॾी हलाए थो सघां हीअं सभिनी खां तेज़ु में गाॾी हलाइनि था ऐं न साइड लाइट था ॾियनि न होरन था वॼाइनि खाले कट हणी करे ॿियनि जी गाॾी खां ख़ुदि अॻियां थी था वञनि ऐं जॾहिं गाॾी टर्न करिणी आहे त हुन लाइ साइड लाइट ॾियणी पवंदी आहे न साइड लाइट था ॾियनि न होरन था वॼायनि इअं ई पंहिंजी गाॾी जाम स्पीड में हलाइनि था ही सभु लाइ एक्सीडेंट बि जाम थियनि था ई सभु एक्सीडेंट बि न थियनि ऐं पंहिंजी गाॾी बराबरि संभाले सां हलाइनि हिन करे हिननि खे जे के बि ट्राफ़िक जा नियम आहिनि हुननि सभिनी जो पालन करिणो खपे त हिन सां एक्सीडेंट बि न थींदा ऐं कंहिं खे नुक़सानु बि न थींदो हिनजे करे केॾी दफ़ा एक्सीडेंट बि थियनि था ऐं माण्हुनि जे विच में झॻिड़ा बि थियनि था त ही सभु जे के नियम आहिनि हुननि जो पालन कंदा त एक्सीडेंट न थींदो ऐं शयुनि जो नुक़सान बि न थींदो ई सभिनी नुक़साननि खां ऐं एक्सीडेंट खां बचण लाइ करे पुलिस वारनि खे कुझु कड़क क़ाइदा ठाहिणा खपनि ऐं जे के बि ॿार नई गाॾी माना नई सिखनि था उन्हनि सभिनी खे इन्हनि क़ाइदनि जो पालन करिणो खपे ऐं ट्राफ़िक जो नियम जो पालन कंदा त कंहिं जो बि नुक़सानु न थींदो ऐं सभु गाॾी बराबरि हलाए सघंदा